आं ना हमो मोन ओइ माथावसेनि बिलोआव ना सल बारलि आरो रौ ना गोबां ना मोनोमोन मोननायाव आं जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो जोंनि बे गामिनि सोनाबहा दद्रायाव दैसा दङ बिनि नामआ दद्रा दा बावहाय बान्दो थेनानै खखा सायोमोन खखा सानानै गोबां ना नाङो हरसेयावनो थौफा गाहाम नाङो दस केजि पन्द्र' केजि गाहाम नाङो ना बोथिया ना थुरि मागुर सिंगि खावै थथा जाम्बि बिदिनो गोबां ना नांनायाव आं जोबोद मुलाम्फा जादोंमोन नाथाय समनि फाखनाव सोरबा लांसुनियाफ्रा गोबां ना नांनायखौ खोनानानै हराव खावोमोन सम सम दा बेहाय खावनायाव आं जोबोद गोसोखौ गाज्रि मोनो मोन मानो आं जोबोद खस्थ' खालामनानै खखा सादों नाथाय बिसोरो मानो अननाय गैया मानो खावनानै लांनांगौ बिनानैथ' लां आं हरगोन ना थेवबो बिसोरो मानिया बिसोर खावनायखौसो गोबां मोजां मोनो दा बिदि मोजां मोननायाव आं बिदिनो खखा सानानै गोबां सेन सानानै ना मोजां मोजां लाबोग्रामोन लाबोनानै आं बुरैनो थगायफैयोमोन नै बुरै नाया खबाइनै नांदोलै दिनै होननानै दा बे नांनायाव बुरैया बाखनायो दिनै खबाइनैहाय जाहा नाया होननानै आंबो जोबोद अननाय फैदोंमोन बुरैनि सायाव बुरैया रागा गैयि हिसाबै मिनिबाला बाला बिदिनो न'खर संसारखौ सालायदोंमोन आरो आं बिदिनो गोबां ना हमनानै गोबां मुलाम्फाखौ मोन्दोंमोन मोननायनि गेजेरजों समनि फाखनाव बुरियाबो गावबो नाखौ लायो सम सम बिलोफोराव गोबां गिदिर गिदिर नाखौ लानानै फैयोमोन फैनानै न'खराव फिसा फिसौफोरनो राननानै हरलायनो हानाय ओरैबायदि ना मोनोमोन मागुर सिंगि एखे खावै बासिनाय बायदि ना गिदिर गिदिर ना माफायावनो दुइ केजि देर केजि जानाय सेरसे जानाय गोबां नाखौनो हमनानै बियो लाबोग्रामोन आरो आं जोबोद बाखनायदोंमोन बुरिखौबो बेबायदि सानफ्रामबो ना जाहोनायखायनो जोंहा दाहोना लावखारफ्रा खारलालै बुरै दाहोना लावखारफ्रानो हगारब्लाबो थांनो नागिरलाया थाफिनोसो होननानै आरो आं बे नाखौ गामियाव मानसिफ्रा ना मोन्दों होननानै बायनो थाङो बेवहाय बायनो थांनायाव बेसेन खमावनो नाखौ फानहरो बुरैया दा बे फाननायाव समनि फाखनाव जाहा लसकान जायो आरो माने साथि थाखा किल' नाखौ सल्लिस थाखायावनो हरोब्ला होमब्लालाय माबोरै मुलाम्फा जानो बेबायदि जाहोनाव गोग्लैदों आरो दा बिदिनो नाखौ गोबां सम खखा सानानै सेन सानानै थौयै थौयै लाबोग्रामोन लाबोनानै नाफाम बादि देयो फोराननानै सायनो बानानै बिदिनो फोरानलाबायनानै नाफाम देनानै गोबां आलासि खुरमाफ्रा बिनानै लांग्रामोन आलासि जाफैब्ला दा बिदिनो मुंदांखा जानायाव नानि बिगुमा बायदि जानानै थादोंमोन दा जेरैखि जिखि साना मानो नाखौ थांब्लानो मोनो साब्लानो नाङो नाया बे सोनाबहा दैसा गंसे दं दद्रा होननाय बेवहाय मोजां मोजां नाया दामायना दंमोन खुसिया मोनो दाबो जावब्लानो मोनो बेफोरबादिखौबो जों सम लानानै जावनानै लायो खुसिया खासेवबो मोनो समनि फाखनाव खाफाल लानानै खासेवबो मोनजाखांबाय आरो ना बारलियाथ' हरसेयावनो दसथा आठथा ओरैबायदि दै बाना जाब्ला खखा सानानै फोनांग्रामोन बिदि फोनांनायनि बेलायाव गोबां मोनजादोंमोन ना नाखौ मोनजानानै बिदिनो फोरानलायनो हानाय ना नांग्रामोन आरो सेन सानानैबो ना बोथियाफ्रा सेन गावगुलायनाय ना नांग्रामोन गोरलै सेन साब्लाबो नाया नाङोमोन बिदिनो नांनायाव गोबां न'खराव नानि आंखाल गैयै सोलिनो हादोंमोन बोथिसेबो ओंखाम गोजा मोनजायामोन बेखायनो दाहोना रुवाथिफ्रा जोंहानि न'खरनिफ्राय थांनो नाजायामोन जेब्लाबो थानो हानाय ओरैबायदि माबाखौ नारसिनोमोन सासे दाहोनायानो बोसोरब्रै बोसोरबा थानो गोनां जायो जोंनि बे सेन खखा सानानै ना मोनजानाय गोग्रोमनानै ना मोनजानाय बेफोरबायदि हुदाखौ नुनानै न'खरखौ गालांनो नाजाया मोजां मोनो बिदिनो बाखनायो बिदिखायनो जोंनि न'खराव मानसिफ्रा अराय आलासिफ्राबो जोबनो थाङामोन बिदिनो मोजां मोजां जाहोहरनायनि बेलायाव जोबोद बाखनायनाय मोन्दोंमोन आलासि दुमसिजोंबो